मूंखे पेंटिग पालर नचणु ॻाइणु सभ जो शौक़ु आहे पर मूंखे सभु खां वधीक सिलाई जो शौक़ु आहे हालांकि सिलाई त लॻभॻि सभिनी सिंधियुनि जी छोकिरियुनि खे ईंदी ई आहे पर मूंखे सिलाई जो ॾाढो शौक़ु आहे मां तरह तरह जा कपिड़ा सिबी सघंदी आहियां जीअं की ड्रेस ब्लाउज़ घघरियूं पेटीकोट लांगोटियूं तरह तरह जूं सलवारूं बि सिबी सघंदी आहियां जीअं की पतलून पंजाबी सलवार पटियाला लांचा ऐं नमूने नमूने जूं डिजाइनूं बि रखी सघंदी आहियां मूं वटि सरकारि जो प्रमाण पत्र बि आहे मां सिलाई जी कला खे जीवंत रखण लाइ सिलाई जा क्लास बि हलाईंदी आहियां जंहिं में घणियूं छोकरियूं ईंदियूं आहिनि ऐं मूंखे हुननि मां बि घणो कुझु ॿियो बि सिखणु मिलंदो आहे मां डिजाइन वारा ड्रेस बि सिबी सघंदी आहियां जीअं की अनारकली कोड सेट वग़ैरह हाणे छोकिरियुनि जूं सिलाई में रस घटंदो थो वञे हुनखे जीवंत रखण लाइ मां क्लास हलाईंदी आहियां मां सिलाई जंहिं बि टीचर खां सिखी आहियां हुनखे हमेशह यादि रखंदमि